हमारे क्षेत्र में बहुत से अस्पताल है बहुत से प्राइवेट हैं और बहुत सरकारी वैसे प्राइवेट में हम लोग पैसा दे कर अपना अच्छा इलाज करवा सकते हैं इस में कोई बुरा नहीं है जो लोग पैसा है वो लोग अपना अच्छा इलाज करवा सकते हैं लेकिन उस में भी प्राइवेट में जाने से पहले जो डॉक्टर होएंगे उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है वो अच्छा इलाज करेंगे तो ही होगा अगर वो बुरा इलाज कर लिए पैसा ले लिया तो बर्बादी हो जाएगा आदमी का बर्बाद हो जाएगा पैसा इसी लिए हम लोग को प्राइवेट में जाने से पहले ये सतर्क रहना चाहिए कि अच्छे डॉक्टर के पास हम लोग जाएं और सरकारी में हम लोग फ्री में इलाज करवा लेते हैं सरकार फ्री में इलाज कर देता हम लोग को क्योंकि वो हम लोग को हेल्प करना चाहता है और सरकारी में हम लोग जाते हैं दो रुपये में काम चल जाता है और पूरा इलाज हो जाता है और वो लोग अच्छे से इलाज ही करते हैं वो लोग अब उन लोगों को बताया जाए कि हाँ ये एक बीमारी है मेरा तो वो लोग अच्छे से इलाज करेंगे वैसे उस में भी बहुत से बुरे डॉक्टर होते हैं तो उन लोग से बचा जाना चाहिए अगर एक बार अच्छा से इलाज नहीं हो तो दूसरे नए जो चेंज होएंगे उसी रूम में उनसे इलाज करवाना चाहिए ऐसे ऐसे बहुत से डॉक्टर होते हैं उस में हर डॉक्टर से जा के देखना चाहिए इलाज करवाना चाहिए और वैसे सरकारी बुरा नहीं है सरकारी बहुत अच्छा अस्पताल है स्वास्थ्य केंद्र उस में ही इलाज करवाना चाहिए अगर पैसा नहीं है तो अगर पैसा है तो पाइवेट में जा कर इलाज करवा लेना चाहिए वैसे ये दोनों बहुत अच्छा अगर ये दोनों नहीं होएंगे सरकारी और प्राइवेट अस्पा तो कोई आदमी अगर बुड़ बीमार हो जाएगा तो उसका इलाज नहीं हो पाएगा तो ये दोनों बहुत आवश्यक हैं कि हमारे क्षेत्र में हो इस में इस यह नहीं होएंगे तो बुरा होगा इसी लिए ये है तो बहुत अच्छा ही है